सोशल मिडिया प्लेटफोर्म्स हे खूब आयज व्हडलो रोल प्ले करता कोणाची खंयचोय एक बिझनेस ऑपन जाला ताची मार्केटींग करपाक जाय किंवा खंयचेय लोकांचे टॉट्स बदलता सोशियल मिडिया हे सोशियल मिडियाचेर लोकाचे वे ऑफ थिंकींग लोक कशे चिंत्ता एका खंयच्याय टॉपिका खातीर लोक कशे चिंत्ता हें सगळें सोशियल मिडियाचेर आतां लोकांचे टॉट्स डॅवलप जाता आनी खंयची आनी खंयचेंय सपोझ जर हें आसा खंयचेय प्रोटेस्ट करपाक जाय किंवा कोणाचेंय खंय कोणाचेय अगेन्स्ट कितें करपाक जाय कोणाच्या फेवरांत कोणाची कॅम्पेनींग करपाक जाय सगळें सोशियल मिडियाचेर जाता आनी एक सोशियल मिडिया एस अ एनटर्टेंनमॅन्ट पर्पझा खातीरूय यूज जाता गोवन क्रिएटर्स म्हण गोवन लोकांक जे भुरगे एनटर्टेन्मॅन्ट इंडस्ट्रींत वयर सरपाक सोदता तेंका एक बारीकसो प्लेटफोर्म म्हणून सोशियल मिडिया काम करता आनी हो बारीकसो प्लेटफोर्म तेंचो हळू हळू जशे फोलेवर्स वाडटा जसो तो ग्लोबल हेचेर पावता म्हळ्यार पयलीं नॅशनेल हेचेर पावता अशें वाडत वाडत वयता आनी तो प्लेटफोर्म तेंच्या खातीर व्हडलो जायत वयता आनी तितलेच तेंकां प्रेक्षक मेळटा आपले आपले कला किंवा आर्ट आपलो सादर करपाक तो आतां आर्ट कितें आसपाक शकता थोडे म्युझिशन्स आसता ते आपले ऑनलायन इन्स्टाग्राम किंवा फेसबुकाचेर घालता किंवा कोण कॅमिडियन्स आसता ते आपले विडियोज हें करता लोकांक हांसयता थोडे मीम पॅजीस आसता मीम पॅजीस आपले हें करता मीम्स करता लोकांक हांसयता जे लोक सकाळचे काम करून घरा येता ते सांजचे येवून आपलो फोन काडून बसता सोशियल मिडिया उगडटा ताचेर तांकां खूब सोशियल मिडियाचेर तांकां खूब इन्फोर्मटीव्ह खूब इन्फोर्मेशन मेळटा किंवा एन्टर्टेंनमॅन्ट पर्पझा खातीरूय ते यूज करता सोशियल मिडिया आनी ऑनलायन प्लेटफोर्म्स हे खूब गोवन क्रिएटर्सांक हॅल्प करता आनी नोट ओन्ली क्रिएटर्स सगळ्या वटेनच्यान ते एडवर्टीसमॅन्टांतल्यान सगळ्या बिझनेसांकूय हॅल्प करता